मोसानाया जोंनि रायजोआव गोनांथार फाव फाव जर'खा सभा एबा फोरबोफोर दं बेबायदिनो जर'खा सभा एबा फोरबो बुंनो थांङोब्ला बैसागु बैसागुखौनो गिबियाव बुंनो हायो बैसागुआव मोसानायनि मोसानायनि बादायलायनाय होनाय जायो हारसिं हारसिंनि मोसानाय सानैजों मोसानाय जयै मोसानाय बेफोरबायदिनो मोसानायनि गोबां बादायलायनाय होनाय बादायलायनायखौ नुनो मोनो बैसागु समाव बैसागु सम आरो गोबां गोबां सभा एबा फोरबोफ्रावबो नुनो मोनो जेरै जिद' नभेम्बर एबसुनि कनफारेन्स बेफोरबादियाव गोबां मोसानाय बादायलायनाय नुनो मोनो आरो बेफोर मोसानाय बादायलायनायनि गेजेरजोंनो सुबुं उन्दै उन्दैसा गथ'फोर आरो बैसो जानाय गथ'फोर गावबा गावनि रोंगौथिखौ गावनि रोंगौथिखौ गुबुननि सिगांयाव फोरमायथिनो हायो मोसानाय बादायलायनायनि गेजेरजों आरो बादायलायनायाव गैयाब्लाबो गावनि रोंगौथिखौ फोरमायना गुबुननि सिगाङाव दिन्थिहैनो हायो मोसानायनि गेजेरजोंनो बेफोर सभानि गेजेरजों बैसागु समाव गोबां मोसानाय जायो जेरै देमसि मोसानाय मोसाग्लांनाय बिदिनो

जोंनि बागुरुम्बा मोसानाय बेफोरबादिखौ मोसानाय जायो आरो बैसागु मेथाइफोर बांसिनैनो बैसागु समाव बैसागु मेथाइखौ मोसानाय जायो आरो दा सोलिफुबाय थानाय बोथोराव लांदां बैसागु लांदां बैसागुआव ज' जयै बांसिनै मोसानाय बादिलायनायखौ नुनो मोनो मोसानाया जोंनि बर' हारिनि आरो जोंनि रायजोनि गोबांथार गोबांथार बिहोमा दं मोसानायनि गेजेरजोंनो गावनि देहाखौ मोजाङै लाखिनो हायो मोजाङै लाखिनायजों लोगोसे गुबुन गावनि गोसोनि साननाय हनाय आरो गावनि रोंगौथिखौ गुबुननि सिगाङाव फोरमायनो हायो आरो बेफोर मोसानायनि गेजेरजोंनो लासैनो नों मोनसे लेभेल मोनसे थाखोनिफ्राय गुबुन मोनसे थाखोआव जेरै गामि ओनसोलनिफ्राय बे दिस्ट्रिख थाखोआव बादायलायहैनो हायो नोङो दिस्ट्रिखआव देरहाखांबा आरो हदोरसा लेभेलाव बादायलायहैनो हायो आरो हादोरसा लेभेलाव नों देरहाखांङोबा जेरैबायदि दान्स इन्डिया दान्स बेफोरबायदियाव नों बाहागो लाहैनो हायो बेफोरबायदिनो जोंनि रायजोआव गोबां मोसानायनि गोनांथार फाव एबा बिहोमा दं बिफोरबायदिनो थारैनो नंगुबै बुंनो थाङोब्ला बैसागु बैसागुआनो मैन बुंजायो मोसानायनि बांसिन बादायलायनायनि फाव आरो गोबां मानसियानो जोंनि रायजोआव गावबागाव गावबागाव जेरैबायदि गाबागावनि इस्कुलाव मोसानाय फोरोंङो बेफोरबादियाव बाहागो लायो आरो बेफोरबादियाव बाहागो लानायनि गेजेरजोंनो गोबां सुबुंआनो गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिनायनि गेजेरजों गोबां रांबो आर्जिनो हायो आरो गावनि मुंखौबो गोजौआव दोनलांनो हायो